हमसबके दुर्गा पूजा होइया ओ बहुत महत्वपूर्ण छियै जे दसो दिन दुर्गा माता हमरा सबके अबै छथिन तऽ ओहिमे हमसब दोसर साँझ से एक साॅंझ दै छियै माताके आराधना करै छी आरती मनबै छी छठिके छठि पूजा जे छै से हमरा सबके लिए बहुत पूर्ण मानल जाइ छै साँझ दिन साँझ एक पाबनि बाली पाबनि उपास करै छथिन तऽ फेर छठि मैयाके जे साँझ कऽ अर्घ्य दै छथिन भोर कऽ अर्घ्य दै छथिन खरना करै छथिन ई ब्रत कऽ बिहारमे बहुत मान्यता छनि छठि पूजाके दीपावलियोके मन मानता छनि महलक्ष्मीके हमसब घर आनै छियनि घर आङ्गन हम साफ कऽ कऽ गोबरसँ आनन्द नीप कऽ पवित्र करै छियनि तऽ हमसब साफ करै छियै अपन घर दुआरिके साफ कऽ कऽ अपन खुशी खुशी लक्ष्मी जीके स्थापना करै छथिन माँ लक्ष्मीके सबके कृपा बनेने रहथिन सबसे बड़ा पर्ब मानल जाइया हमरा सबके छठि महरानीके छठि महरानीके हमसब बहुत धूमधाम से मनबै छथिन उपाय जे हमरा सबके बड़ बुजुर्ग जेना माँ नानी काकी दादी भाभी चाची ई सब रहै छथि ओ व्रत करै छै तीन दिन त लगातार बिन अन्न जल पानिके चायके भुकल प्यासल व्रत करै छथिन आ छे मैयाके जगबै छथिन तऽ सबके कृपा एना रहै छै दुर्गा पूजामे दू दिन हमसब पूजा पाठ माता रानीके करै छी दसमा दिन खुशी खुशी हमसब हुनका बिदा कऽ दै छियनि आओर की करू हमरा सबके मिथिलांचल बहुत अच्छा अछि मिथिलामे सब चीज देखै लए मिलैया पेड़ पौधा पक्षी कबूतर चिड़िऑं कौआ हंस जेहन तऽ बहुत पक्षी मिलैया चिड़िया कबूतर मेंढ़क पैरोट कौआ ई सब सब मिलैया गाय माता सब चीज मिलैया एहि सबमे बिहारके रीत मे पौधा साग सब्जी धान गेहूँ खेती पथारी सबके होइया मिथिलाञ्चल हरी भरी रहैया तऽ मिथिलाञ्चलमे बहुत अच्छा मिथिलाञ्चल छै हमरा सबके बिहारके जे मिथिलाञ्चल अछि बहुत अच्छा अछि सब एक छओ महीना तक हमरा सबके पाबनि त्योहार करै छी बहुत मजा आबैया जेना भाइ दुज रक्षाबन्धन कृष्ण जन्मष्टमी दीपावली छठि उपास भैया दूज सामा ई सब चीज होइया हमर सबमे बहुत खुशीके बात मिलैया ताहि वजह से हमरा सबके मिथिलांचल बहुत अच्छा अछि वजह से बुझलियै ने बहुत बहुत मिथिलांचल अच्छा अछि तऽ हमरा सबके मिथिलांचलमे छठि माताके बहुत अथी मानल जाइया धन्यवाद सब पहिले पेड़ पौधा पक्षी बहुत अछि हमरा सबके गाँव मे दोकानदारी जैसे हमसब मिथिलांचल के बासी छी मिथिलांचल मे बहुत खुशी सऽ रहय छी